ہمارے علاقے میں جرم کے جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور بد تہذیبی اور جرم اس طرح کرائم اہل ہو رہے ہیں اس کی وجہ دو تین ہیں پہلے نمبر پر کہ علاقے کے جو ذمے داران حضرات ہوتے ہیں وہ کسی بھی محکمے میں جا کر کوئی اپڈیٹ نہیں لیتے کہ کون کیا کر رہا ہے کس کی کیا مجبوریاں ہیں کیا وجہ ہے اس طرح کی چیزیں تو دریافت نہیں کرتے وہ تاکہ انہیں پتا چلے اور اگر ہم لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ دو یا چار پانچ لوگ بڑے جرم میں شامل ہیں تو ہم اس کی جواز کو جاننے کی کوشش کریں گے اگر اس کی اس کی جواز یہ ہے کہ وہ غریب ہے تو اس کی کسی اور دوسرے طریقے سے مدد کریں گے اور اسے جرم سے روکنے کی تلقین کریں گے لیکن زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ایک تو پولیس پرشاسن یہ جرائم کرانے میں سب سے زیادہ پولیس پرشاسن کا ہاتھ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر جرم بڑھتے ہیں تو ان کا کہیں نہ کہیں کوئی بینفٹ ہوتا ہے اگر لوگ جرم ہی نہ کریں تو پولیس تھانے وغیرہ میں لوگ نہیں جائیں گے وہ خالی پڑے رہتے اکثر وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑائی کرے جھگڑا کرے کرائم کرے تب لوگ آئیں تو انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اس بیچ دوسرا وہی کہ علاقے کے ذمے دار لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں شامل کہ کسی کے ساتھ کسی نے دس سال یا دو سال پہلے کوئی بت کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوگا جس کا بدلہ وہ بڑے ہو کر لیتے ہیں وہ بھی ایک سبب بن جاتے ہیں دوسری وجہ اس کی غربت بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک کمانے کی کوئی اسباب نہیں ہوتے تو وہ آخر میں بھوکا تو نہیں رہ سکتا پھر وہ جرم کا راستہ اختیار کرتا ہے اور دوسری بے روزگاری کہ انسان پڑھ لکھ کر بھی اور ان پڑھ ہو کر بھی ان پڑھوں سے بھی زیادہ نچلی فہرست میں پہنچ جاتا ہے کہ پڑھ لکھ کر مزدوری نہیں کر سکتا اور پڑھے لکھوں کو روزگار نہیں ملتے تو وہ پھر کہیں نہ کہیں جرم کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو اس طرح کی کئی ساری چیزیں کرائم اور جرم کے لیے سبب بنتی ہے بے روزگاری اور غربت اور کسی کے ساتھ ہوئے کئی دشک پہلے جرم اس کا بھی کوئی بدلہ یا کہیں نہ کہیں ہین بھاؤناؤں سے اسے دیکھنا اور اپمان کرنا کسی کا وہ بہت آگے چل کر بڑے جرم اور بڑے کرائم کا جو ہے ایک سبب بن جاتا ہے